हाथ से बने कपड़ों में और घर रेडीमेड कपड़ों में बहुत फ़र्क होता है हाथ से बने कपड़े बहुत मजबूत होते हैं और अलग अलग नए नए प्रकार के डिज़ाइन हम उसमें डाल सकते हैं हाथ से बने कपड़ों की बहुत मेहनत से और अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं जो रेडीमेड कपड़े हैं वह बहुत जल्दी फट जाते हैं और बहुत कमजोर भी होते हैं कपड़े कैसे स बुने ख़रीदना पसंद करते हैं सब लोग जो अच्छे दिखाई दें और जो मजबूत भी हो रेडीमेड कपड़े बिल्कुल भी मजबूत नहीं रहते हैं और अपने शरीर के हिसाब से कम्फ़र्टेबल भी नहीं होते हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं वह अपने शरीर के हिसाब से अच्छी फ़िटिंग आती है बहुत सुंदर भी लगते हैं और मजबूत भी रहते हैं यही फ़र्क है बाहर के रेडीमेड कपड़ों में और हाथ से बने कपड़ों में इसलिए मैं यही कहूंगी कि हाथ से बने कपड़े ही पहने और हाथ से बने ही कपड़े मजबूत होते हैं